काल अकस्मात म्हाका याद जाली की आयज हांवें जे लॅक्चराक खातीर प्रिपॅर जावन येवपाचो आसलों त्या लॅक्चराचें नोट्सूच हाडूंक ना प्रेजेंटेशनूच हाडूंक ना म्हणटकच एकदम अशें चूक जाल्ल्यान मातसो थरवितर जालो पूण मागीर हांवें चिंतलें जो पाठ्य पुस्तक आसा तो नवो आसा आनी त्या नदरेंतल्यान भुरग्यांक काय माहिती दिवपाची गरज आसा ती पूर्व तयार हांवें जशें करपाक जाय तशें भुरग्यां मदीं निर्माण करपाची गरज आसा ते खातीर हांवें मागीर म्हजी चूक सुदारपा खातीर कितें केलें जाल्यार भुरग्यांक पाठ जो आसा तो सुरवेचो वांचून दाखयलो लेखका विशीं जी माहिती जी म्हाका खबर आशिल्ली ती सांगली तांकां आनी प्रस्तावना जी आसा पळय ती पाठाची ती करून दिली जेणेकरून फुडल्या लॅक्चराक जेन्ना हांव म्हजें प्रेसेंटेशन घेवन वतलों तेन्ना तें भुरग्यांक शिकोवपाक म्हाका मेकळीक मेळटली म्हजें चुकलें खंयसर तर हांवें आदले दिसाचो टायम टेबल पळयन प्रेजेंटेशन ना म्हणून घातलें पुस्तकूच घेवंक ना नोटपॅडूय घेवंक ना कांयच घेवंक ना म्हणटकच त्या दिसा अकस्मात भुरग्यांचें तोंड पळोवन म्हाका अशें दिसलें की हांवें कितें तरी सुरवात करपाक जाय आनी हांवें लेखकाची वळख करपाक सुरवात केली आनी त्या नदरेतल्यान विद्यार्थ्यांनी लेखक कोण कितें करता खंय आसा कितें कशे तरेन पा पाठ बरयला ताजी माहिती कितें आशिल्ली ही सगळी जाणून घेतली आनी ती एक चूक सुदारपाची म्हाका संद मेळ्ळी